हलो हमको तो सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है ना इन्दिरावास मिला है नहीं जो है चावल मिलता है ना जो है ऊ शौचालय वाला रुपैया मिला है कुछ नहीं मिला है हाँ हमरे भी साथ हो चुका है लेकिन कुछ नहीं मिला है नहीं नहीं मिला है भैया नहीं कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला है हाँ लिस्ट में तो नाम है लेकिन मिला नहीं है शौचालय का भी पैसा नहीं मिला है हाँ करवाए हैं शौचायल में बहुत पैसा माँग रहा था तो नहीं दिए पैसा तो इसीलिए तो नहीं मिला है इन्दिरावास में भी पैसा माँगा लेकिन नहीं दिया दूसरे दूसरे आदमी को हुआ है जो पैसा दिया है घूस उस उसको हुआ है जो नहीं दिया है उसको नहीं हुआ है तो उसमें हम भी हैं हम से पैसा माँगा गया लेकिन हम नहीं दिए बोले हम नहीं देंगे नहीं लेना है हमको अपने सरकार को होगा तो अपने खोज करके देगा पहले से शौचालय तो है हाँ हाँ सब कुछ सब कुछ डलवाए हैं लेकिन जो है ना घूस के चलते नहीं किया वो घूस माँग रहा था तो हम घूस नहीं दिए इन्दिरावास में भी नाम आया वो बोला कि थोड़ा ईंटा गिरवा दो और कुछ पैसा लगेगा तो उ कर देंगे काम तो हम बोले कि पहले से तो हमरे पास कुर्सी हइए है और पैसा मिलेगा तो दिवाल देंगे लेकिन आप घूस माँग रहे हैं तो हम घूस पे काम नहीं करवाऍंगे हमको नहीं लेना है हम अपने कमा कर के बना लेंगे घर सरकार के भरोसे हम नहीं रहते हैं लेंगे तो पूरा पैसा लेंगे नहीं तो नहीं लेना है हमको घूस नहीं देंगे हम नहीं मिला है और सब आदमी को मिला है जो आदमी घूस दिया है ना उसको मिला जो जो जो आदमी घूस नहीं दिया उसको नहीं मिला है उसका नाम रिज़ेक्ट कर दिया गया ठीक है भैया करवाइए